हॅलो आ मॅडम म्हजें नांव ऋतुजा आनी हांव साकवाळे उमिया हॅबिटेट थंय रावता सो आतां हांव सद्द्या आमचें कितें आसा तें शिफ्टींग चालू आसा सो म्हाका आमची इलेक्ट्रिसिटी बील जें भरलेलें आसा पय तेजी एक आयडी कॉपी जाय म्हाका लायक एज अ प्रूफ की भल्ला म्हूण इलॅक्ट्रिसिटी बील ओनराक दाखोवपाक ओनराचें नांव रामदास नायक सो तेंकां म्हाका दाखोवपाक जाय हो प्रूफ दिवपाक जाय सो म्हाका जाता तितले बेगीन मात्शी कॉपी जाय बील भल्ला ती स म्हयन्याची म्हाका ये लास्ट सिक्स मंथ्स बरला ते बील तेजी कॉपी जाय म्हाका मातशे बेगीच्या बेगीन म्हाका मेळटा मेवळ्या बरें जातलें